میرے خیال میں بائک چلانے سے تو کوئی ایسا لوگوں کی زندگیوں پر خاص فرق نہیں پڑنا چاہیے بائک تو ایک سہولت کی چیز ہے آج کے ٹائم میں کہ بائک سے آپ کوئی بھی لمبا سفر بہت آسانی سے کر سے کر سکتے ہیں کم ٹائم میں دور جگہ پہنچ سکتے ہیں کہیں دور جانا ہو آپ کو کم ٹائم میں پہنچ سکتے ہیں بائک سے بائک سے آسانیاں بہت ہیں ہاں بائک کو آپ غلط طریقے سے یوز نہ کریں بائک کو صحیح طریقے سے استعمال کریں کہ جیسے بائک پہ چلنا چاہئے یا ہیلمیٹ کا یوز کریں ریڈ لائٹ کا خیال رکھیں ساری چیزوں کا دھیان رکھیں غلط یوز نہ کریں کسی بھی چیز کا کسی بھی چیز کو آپ غلط یوز کرتے ہیں تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں آپ کسی بھی چیز کو صحیح طریقے سے یوز کریں گے اس کے فائدے ہیں نقصان تو ہے ہی نہیں آپ اگر ایسا سوچتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے بائک سے تو انسانوں کو کافی فائدہ ہے بائک سے بہت آسانی ہے بائک سے تو لوگوں کی زندگی میں کافی آسانیاں پیدا ہوگئیں ہیں اور کمیونیٹیز پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا